हलो आयुष किराना स्टोर से बोल रहे हैं मुझे चावल के बारे में आपको जानकारी लेनी थी कितने प्रकार के चावल है और क्या क्या रेट चल रहा है उनका जी बासमती का गोल्ड का बता सकता है क्या क्या प्राइस चल रहा है

तो आप इस तरह से कर दीजिएगा कि मुझे अभी मतलब पूरे साल का एक साथ चाहिए तो यह चावल मतलब ज़्यादा पुराना तो नहीं है ना अभी मतलब अच्छा अच्छा ठीक है मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप ही बात जो बता रहे हैं हम उसी तरह से आप से ख़रीद लूँगी

जी जी आप कितनी देर तक भिजवा सकते हैं ये जी जी मेरी लोकेशन है इंद्रपुरी बी सेक्टर ठीक है तो आप बासमती कर दीजिएगा पचास किलो आप गोल करवा दीजिए पचास किलो और आप किस और आप बता रहे थे बस फिर से आप रिपीट कर सकते हैं क्या चावलों के बारे में जी और ट्रेडिशनल में कैसा क्या होता है आप बता देंगे

तो आप इसको दस आप ये दस के जी करवा दीजिए जो आप बता रहे हैं दस किलो ये वाला चावल दस किलो करवा

ठीक है ठीक है भैया जी जी ठीक है और भैया मैं पेमेंट जो है उसकी कैश ही करूँगी तो आप आ जाइएगा तभी आप पूरा बिल वग़ैरह ले कर आएगा तो उसी हिसाब से मैं पेमेंट कर दूँगी ठीक है ठीक है